राजस्थान में सभिनी प्रजाति जा माण्हू रहंदा आहिनि ऐं सभई धर्म हिते शामिलु आहिनि हिन सां गॾु गॾु इस्लाम ईसाई मुस्लिम पारसी धरम हे सभु माण्हू गॾु रहंदा आहिनि ऐं सभई पंहिंजे पंहिंजे रीति रिवाजनि सां पंहिंजा पंहिंजा कार्यक्रम कंदा रहंदा आहियूं हिते हिननि जो भॻवानु ब्रह्मा जो मंदरु आहे त ईअं ई मुसलमाननि जी दरगाह बि आहे जॾहिं पुष्कर जो मेलो लॻंदो आहे त सॼी सभई हिंदू माण्हू पुष्कर वञी करे पूॼा अर्चना कंदा आहिनि जॾहिं मुसलमान माण्हुनि जो उर्स जो मेलो लॻंदो आहे त सभई दरगाह में वञी करे पूॼा कंदा आहिनि हुननि सां गॾ ई हिते ईसायुनि ई चर्चूं ऐं शिकनियूं गुरुद्वारा ठहियल आहिनि जिते सभई भाउर भेनरूं मिली करे पूॼा अर्चना कंदा आहियूं ऐं सभई सभु भाउर मिली करे गॾो गॾु रहंदा आहिनि राजस्थान इन करे कंहिं बि मुख्य गर्भ जो प्रदेश कोन्हे सभई जातियुनि जा माण्हू ऐं धर्म या माण्हू मिली करे रहंदा आहिनि